इस्कूलमे सभ विषयके पढ़ाइ होइए जेना मैथ साइंस मैथिली आओर जी एस जी एस मे चारिगो पेपर आबयए जेना भूगोल अर्थशास्त्र ईकोनॉमिक्स इत्यादिके पढ़ाइ होयत छै इंग्लिशके भी पढ़ाइ अपना विद्यालयमे होयत छै सभ शिक्षा अतिक सुन्दर यऽ नीक यऽ पढ़ै लिखयमे मन लगयए सरजी लोग गुरु लोगसभ हमराअर पर विशेष ध्यान दयए तऽ हमसभ जे छै स्टूडेन्ट लोग विद्यार्थी लोगसभ मिल जुलिके एकदूसरा एक क्लासमे बैठके पढ़ैत छियै पढ़यमऽ नीक लगैत छै स्कूलमे जे छै पढ़ाइके साथ साथ खेलकूदके भी आयोजन करायल जैत छै जेना फुटबॉल वॉलीबॉल हॉकी कैरमबोर्ड लूडो ई सभके भी आयोजन करायल जाइ छै बैडमिंटन आदि सभके खेलके जे छै आयोजन करायल जाइत छै हमर इस्कूलमे जे छै एन सी सी विभाग भी के स्टूडेन्टसभ भाग लैत छै हमर स्कूलमे खेलकूदके साथ साथ